جی السلام علیکم محمد میں محمد شاہد عالم بول رہا ہوں جی ہماری بات بجلی آفس سے ہو رہی ہے جی جی جی جی میں پچھلے بار بھی کمپلین کیا تھا ہماری بجلی کٹ جا رہی ہے بار میٹر میں پرابلم بتایا جا رہا جی جی ریڈنگ کلیئر نہیں آ رہی ریڈنگ بہت زیادہ آ رہا جی جی ریڈنگ میں اضافہ ہے

یہ آئی ڈی نمبر سر اس کا اس کا آئی ڈی نمبر ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن اس کا چار نمبر مجھے لاسٹ کا یاد ہے جی جی تھری ٹو فائیو فور سکس

جی جی میں پچھلے بار بھی کمپلین کیا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ آپ ویٹ کیجیے اس کے بعد میں دوبارہ ان کے پاس کال کیا تو اس نے بولا کہ آپ ٹیوزڈے کو مارننگ میں نائن بجے کال کیجیے اس لیے میں کال کیا سر تھوڑا اپڈیٹ کر دیتے بہتر ہوتا سر جی جی شادی وغیرہ کا ہے سر اس لیے ریڈنگ زیادہ آئے گا میٹر بڑھ جائے گا سر

میٹر کا پیسہ زیادہ آئے گا سر یس سر سر

نہیں سر ہیٹر وغیرہ نہیں چلاتے ہیں سر ہیٹر وغیرہ نہیں چلاتے ہیں نہیں نہیں ہمارے یہاں تو گیس چولہا ہے سر گیس وغیرہ چلاتے

نہیں نہیں آپ اگر آپ کو کچھ ڈاوٹ ہے تو آپ اسسپیکشن ایک بار کروا سکتے ہیں آپ کسی بھی اپنے بجلی وبھاگ کے اسپیکشن وغیرہ کو بلا کر ٹھیک ہے سر اوے سر اوک سر جی سر اوکے سر تھینک یو سر اسلام علیکم سر تھینک